टैक्नोलॉजी ऐं इंटरनेट जे इस्तेमाल करण सां सिंधी भाषा तमामु अमीर थींदी वई आहे पहिरियों ज़माने में जीअं असां ॿार सिंधी ॻाल्हाइण कोन पसंदि कंदा हुआ पर हाणे जी जनरेशन जॾहिं खां वठी इंटरनेट जो विकास थियो आहे तॾहिं खां वठी उन्हनि खे सिंधीअ में इंट्रस्ट जागृत थियो आहे ऐं कंहिं अखर जी जेकॾहिं उन्हनि खे मीनिंग न बि थी अचे त उहे इंटरनेट जे सहारे सां उन अखर खे ॻोल्हे करे उन खे ॻाल्हाइण खे कोशिश करे रहिया आहिनि पहिरियों ईअं लॻंदो हुओ त अॼु सिंधी बचंदी ई कोन ऐं धीरे धीरे सिंधी ख़तम थी रही आहे पर जॾहिं खां वठी इंटरनेट ऐं टैक्नोलॉजी जो विकास थियो आहे तॾहिं खां वठी सिंधी जीवित थींदी पई वञे ऐं हिकदमु हुन जी साहु ऐं हुन जी एनर्जी वधीक ईंदी थी वञे